ہندوستان میں تعلیم کا نظام بہت اچھا ہے ہمارے گاؤں میں اردو تعلیم بہت اچھی کی جاتی ہے سرکاری اسکولوں کا ویوستھا تھوڑا ای ہے ہمارے یہاں بچوں کی پڑھائی میں جانے آنے میں تھوڑا کٹھن ہوتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں سویدھا نہیں ہے راستہ تھوڑا اچھا نہیں ہے کسی طرح ہم لوگ غریب ہے کسی طرح بچے کو پڑھانے کا کوشش کر دے ہیں اگر سرکار کی طرح سے سویدھا اگر ہو جائے تو ہم لوگ کے بچے بھی کامیاب ہو جائیں گے گاؤں میں بہت کٹھنائی ہوتی ہے بچے لوگ کو بیچنے میں لانے میں ویوستھا کب کم سویدھا ہے کافی کافی دور پڑھتے ہیں جانا جانا آنا راستہ گمبھیر ہوتا ہے ہمارے یہاں بچے کو دقت ہوتے ہیں بعد میں اردو تعلیم بھی ہمارے اگل بغل میں بہت اچھی ہوتی ہے پھر بھی اسکول کی ہی کمی ہے سرکاری ویوستھا ہم لوگ کو کم دیے جا رہے ہیں اردو لیول میں بچے لوگ آگے ہیں اس میں کوئی دقت نہ ہے اسکول کی پڑھائی کے لیے تھوڑا ویوستھا نہیں ہو پاتا ہم لوگ اچھے ہیں مطلب ایجوکیسن صحیح نہیں ہو رہا ہے مدرسے ہیں بغل میں اسکول دور پڑتے ہیں پڑھائی کے لیے بچے ہم لوگ کو کٹھن ویوستھا اٹھانا پڑتا بہت بہت دور جانا پڑتا ہے بچے کو لے کے جانا آنے میں بہت دقت ہوتے ہیں سرکار کی طرف سے سویدھا ہو جائے تو ہم لوگ کی بچی بھی آگے بڑھ سکتی ہے پڑھائی آگے کر سکتی ہے بچی کو کٹھنائی نہیں ہوگی یہ لڑکی ذات ہے اردو کی تعلیم نزدیک میں ہوتی ہے پڑھائی اچھی چل رہی ہے